गीत गाना हिकु अहिड़ी शइ आहे न की जेकी दिलि सां भावनाउनि सां ॻाया वञनि न त जाम सुठा लॻंदा आहिनि एॾा वणंदा आहिनि उन गाने जे अंदरु जेकी भावना रहियलु हूंदी आहे न अगरि जो उहा पाण पंहिंजे मन मां व्यक्त करे करे ॻायूं था उन भावना खे पाण सॼो ॿाहिरि ॾेखारूं था कि भई उन गाने जो मतिलबु छा आहे उन भावना सां गॾु पाण ॻायूं त न त उहा साम्हूं वारी माण्हू खे बि उन उहो भावनाऊं उन माण्हू तई पहुची वेंदी आहे साम्हूं वारे माण्हू खे बि वो भावुक करे छॾंदी आहे तउहो कोई बि गाने में भावना जाम जाम मतिलबु जाम महत्व जी भूमिका बसवंदी आहे सॼी कोई बि गानो भावनाउनि जे बिना त बिल्कुलु न आहे ख़ाली शब्द आहिनि कोई बि गानो भावनाउनि जे बिना ख़ाली शब्द ई आहिनि त भावनाउनि जे बिना त गानो गानो आहे ई न जीअं पाण कोई बि सिंधी गानो खणी वठो उन खे ॻाईंदासीं पर बिना भावनाउनि जे ॻाईंदासीं बिना श्रद्धा से ॻाईंदासीं त उन गाने जो कोई मतिलब ई न आहे न अने रही ॻाल्हि प्रदर्शन जी त गानो ॻाइण महिल पाण पंहिंजी मुख ते अहिड़ा आहे न भावनाऊं अहिड़ी एक्सप्रेशन्स हणंदा आहियूं की जंहिंसां साम्हूं वारो माण्हू सम्झंदो आहे की हिन गाने जी भावना आहे छा उहा पाण माध्यम ठही वेंदो आहे गानो गानो हिकु अहिड़ो माध्यम आहे न जेको हिकु माण्हू जी भावना ॿिए माण्हू खे इज़िली कोई ॿुधाए सघे थो त कोई बि भावना हुजे सुख जी हुजे ख़ुशी जी हुजे दुख जी हुजे पंहिंजो भई प्यारु हुजे ममता हुजे कोई बि भावना हुजे गानो अहिड़ो आहे न की उन भावना खे उन साम्हूं वारे माण्हू ते पहुचाईंदो आहे गानो हमेशह दिलि सां ॻायो वेंदो आहे त ई मिठिड़ो लॻंदो आहे ऐं दिलि सां ॻाइल गानो हमेशह उन सामू वारे माण्हू खे बि दिलि ते ई लॻंदो आहे